हलो हलो जय झूलेलाल तव्हां केर था ॻाल्हायो हा हा हा हा छा छा खपेव हा हा न्यू में सभु आइटमूं अथव तव्हां जेका बि चयो उहा अथव तव्हांजा कमरनि जी साइज ऐं इहो ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ो खपे अच्छा हा हा हा हा हा बराबरि

अच्छा

हा हा

हा हा हा न न सभु सही आहे उहो तव्हां हिक दफ़ो असांजे शॉप दुकान ते अचो ॾिसो पसंदि कयो त असां तव्हांखे अहिड़े नमूने ठाहे ॾींदासीं तव्हां जहिड़ो बि ऑडर ॾींदव असां अहिड़ो तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं हा हा हा

हा असां बुधो आहे तव्हां जेको ऑडर ॾींदव असां तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं तव्हांखे थुल्हो खपे कलर खपे जहिड़ो मटिरियल खपेव अची ॾिसी पसंदि कयो असां तव्हांजे ऑडर ते सभु ध्यानु ॾींदासीं पूरो ऐं सभु सुठे नमूने ठाहे ॾींदासीं हा हा न न तवां जाम नई डिजाइननि में जेको तव्हां चवंदव अहिड़ो असां तव्हांखे पैटन ॾेखारींदासीं पोइ तव्हां जहिड़ो चवंदव अहिड़ो असां तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं जेतिरी साइज़ चवंदव उहा साइज़ तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं हा हा असां सभु रखंदा आहियूं तव्हां हिकु दफ़ो असांजे वरी अचो दुकान ते ॾिसो त तव्हांखे तसली थिए हा न उहो ॾिसो तव्हां जहिड़ो पसंदि कंदव जहिड़ो हर कंहिं जो अघु अलॻि अलॻि आहे तव्हां जहिड़ो पसंदि कंदव कहिड़ी सनमाइका था पसंदि कयो कहिड़ो मटीरियल तव्हां पसंदि कयो उहो सभु तव्हांजे ॾिसण खां पोइ असां तव्हांखे हुते ॾेखारींदासीं सभु ॾिस जो तव्हांखे पसंदि अचेव त तव्हां कजो तव्हांखे अघु सई लॻे त पोइ तव्हां ऑडर ॾिजो तव्हां हिक दफ़ो अची करे तसली करे वञो पाणि अचो हा तव्हां हिते ईंदव त वधीक ख़बर पवंदव न नयूं नयूं आइटमूं ॾिसण मिलंदव हा

हा हा सभ रखंदा आहियूं हा असां त सुबुह जो ॾहें खां राति जो ॾहें ताईं राति जो दुकान खुलियल ई अथव तव्हां जेॾी महिल टाइम मिलेव अचो न न सॼो ॾींहं खुलियल हूंदी आहे सुबुह जे ॾहें खां राति जो ॾहें ताईं हा हा हा जेॾी महिल बि अचो वैल्कम आहे जेॾी महिल बि अचो तव्हां ॾिसो जेका आइटम खपेव हुन प्रमाणो ऑडर ॾिजो सभु नयूं नयूं आइटमूं ॾेखारींदासीं पैटन ॾेखारींदासी हा ठीकु हा हा वाहेगुरू जय झूलेलाल जय झूले